नमस्ते जी कैसे फोन लगा कैसा पानी पानी तो लेकर जा रहे हैं यहाँ से के पानी हम ले जाने दे पानी यहाँ भी ट्रेक्टर जा रहा है तो आप तक पहुँच नहीं रहा है क्या ऐसा हो ही सकता नहीं है कि पानी नहीं जाएगा जी तो हम पता लगा ले रहे हैं कि पानी किस तरफ दूसरे तरफ लेकर गए होंगे हो सकता है बाद पानी तो जाएगा बिना पानी का तो कोई रहेगा नहीं पानिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि पानी नहीं जाएगा पानी ये पूरा पानी जल जीवन ठीक है यार पैसा तो बाद में न मिलता है पानी तो पहले देना पड़ हाँ तो नहीं नहीं पानी जा ही रहे होंगे लोग लेकर यहाँ से पानी गर्मी में इतना देर कितना लीटर चाहिए पानी हर तरफ हर तरफ पानी जा रहा है अगर लेट पास हो गया होगा तो उसके लिए ये हो सकता है कहीं गाड़ी बिगड़ गई होगी रास्ते में या ठीक है हम फोन पर ये देख रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं लेकर जा रहे हैं या मस्ती और कर रहे हैं गर्मी में पानी की तो जरूर हाँ नी तो टाइम से जा ही रहा है क्या एक जगह नहीं न लेकर जाना है हर तरफ पहुँचाना है तो बारी बारी से हाँ तो इतने तो सब कस्टमर कहते हमको टाइम से चाहिए टाइम से चाहिए टाइम टाइमे से तो सब लोग लेकर जाते हैं लेकिन टाइम एपोइनमेंट फ़िक्स हो जाता है ऐसी बात नहीं है जा ही रहे होंगे पानी के साथ रास्ते में होंगे गाड़ी है तो उसकी गारंटी तो नहीं न है कि कहाँ क्या हो जाएगा हाँ तो अब भेज रहे अब देख रहें फोन कर कर के अरे अब हम यही करेंगे हमारा एजेंसी है तो हम अब नौकर कर देंगे इतना नौकर हम लगाए एजेंसी पर इतना पैसा तो अगर तो इसका मतलब का निकले हाँ जा ही रहे होंगे हम देख रहे हैं